जैसे स्थानीय अर्थ या अर्थनीति है जैसे बिजनेस है कॉमर्स हिंदी भाषा की बात करते हैं अपन तो जैसे हिंदी भाषा में क्या है कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो सभी बिजनेस में सभी चीज़ों में राजनीति में आर्थिक नीति में बिजनेस में सभी चीज़ों में काम आती है ऐसी अपनी हिंदी भाषा हिंदी भाषा सभी जगह चलती है जैसे इंगलिश है तो वह धीरे धीरे अब कम होती जा रही है

कैसा भी हो बिजनेस हो जैसे कामर्स जैसे सभी चीज़ों में बिजनेस में भी अच्छी तरीक़े से काम आती है हिंदी भाषा हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो सभी कोई सा बिजनेस हो बात करने में समझने में किसी को समझाने में सभी में काम आती